नोंनाव नोंनाव मैगं मा मा दङ दिनैलाय आंनो माबा नांगौमोनहाय सबाय बिमा दंना गैया मा मा मैगं भुटाननि आलु नांगौमोन आंनो मा दाम हाब थ्रिस थ्रिस थाखा थार हा मानो एफा बुरजा बुरजा दाम लाखो नोंलाय बांद्रायथारा होम्बा होम्बाबो बांद्रायथारो सबायबिमा गैया मा मा मैगं दं माबाफोर गैया लाइफोर माफोर मुलाफोर माबायालाय मा होनो बहलफोर जिंखाफोर एफा बुरजा बुरजा दाम दामखौ बेबायदि बेफारिबा एफा बुरजा बुरजा दाम लानो मोनो नामा दामखौ एफा बुरजा बुरजा लायो

एफा बुरजा बुरजा लानो मोनाहाय बेफारिबा एफा बुरजा बुरजा लानो मोनो नामा दामा माबार खमाय इसे नङाबा नोंनाव बायनो बायनायसो नंला मा एफा बुरजा बुरजा दामसि बेलाय सोर बायनोसि नोंनावलाय बेबायदि दाम लानायखौलाय नांलाबोहाय आंनो नोंनि बेफारि खालामनायनि मैगंखौ मेरला बाहेरायाव फान्नायाबा नोंना बारा बारा बारगा बारगा थार दोनबाय दोन्नोसै